दायो जोंनि जायगाफोराव जेरैहाय माबाफोर जाबाथाय दोहोरोमखौ लानानै पलिटिक्स आव गोबां माबा प्रब्लेम क्रियेट खालामो आरोना जेन'बा जोंथ' बयबो मोनथिखायो दोहोरोमखौ लानानैहाय पलिटिक्स आव बेफोरखौ इउस खालामनानै जेन'बा बिदि जोंनि बे जायगायाव मेन जानायानो जाहैबाय हिन्दु ख्रिस्थान बेयो मेन प्रब्लेम जाबाय थायो आरोना पलिटिक्स आव बेफोरो माबा प्रब्लेम सोमजिहोबाय थायो जेरै माबा जोंनियावहाय बिदिनो जेरै ख्रिस्थान फोरा मोसौ जायो हिन्दु फोरा जाया बिदि माबा नालाय ओमफ्राय बिदिनो बिजनेस फोरावबो एसे फ्रबलेम सोमजियो आरो बे बुस्थुआ ओंखायनो बिदिनो गोबां प्रब्लेम सोमजियो आरो आं जोंथ' बयबो नुखाबायबो जानो हागौ बेनो आरो